थोरो टाइम अॻु मां पंहिंजे परिवार सां गॾु माथेरान घुमण वियो हुअसि असां माथेरान वञण खां पहिरों नेरल ते लथासीं नेरल ते हिकिड़ो पाणी जो झरनो आहे असां हुते थोरो मज़ो वरितोसीं झरने जो असां मस्तु हुन पाणीअ में खेॾी मूली निकितासीं माथेरान लाइ त जीअं असां माथेरान लाइ निकितासीं हुते न जाम थधि बि पिए छाकाणि त माथेरान पहाड़ी इलाक़ो आहे त हुते बारिश बि पए त असांखे जाम वधीक थधि बि पए छाकाणि त थधी हवाऊं जाम थियूं लॻनि ऐं हिन ई हिन ई वजह सां असां बीमार बि थी पिया सघूं त असां हिनजे करे उते बीहु करे पंज ॾह मिंट आरामु कयोसीं चांहि पीतीसीं हिन खां पोइ उते छटियूं लॻाइण वारो ठेलो हुओ त असां उतां छटियूं बि वरितियूंसीं से छाकाणि त असां आला थी आयासीं सॼा हिन खां पोइ बारिश में अञा आला थियूं हा त असां सॼो पंहिंजो मज़ो न वठी सघूं हा माथेरान जो हिन ई करे असां छटियूं वठी मथे चढ़ियासीं पहाड़ ते पोइ उते हिकिड़ो मार्केट लॻियल हुओ हुन मार्केट मां असां थोरो सामान वरितोसीं जीअं की असां कपिड़ा वरितासीं छाकाणि त असां जेका कपिड़ा पातल हुआ उहा आला थी विया ऐं हिन खां पोइ असां थोरो अञा घुमण लाइ वियासीं घुमंदे घुमंदे मुंहिंजे मम्मीअ खे हिकिड़ो सोनारो ॾि ॾिसण में आयोसीं त हुन सोनारे वठा बि असां थोरो सो सोन वरितोसीं छाकाणि त हुन ॾींहुं हुन टाइम ते सोने जो अघु घटि ते पियो हले त पप्पा बि चयो की वठी छॾिजो भले हले